हमारे क्षेत्र में जो सार्वजनिक बैंक में है वह जैसे हो गया यूनियन बैंक यूनियन बैंक एक प्राय आधा सरकारी बैंक है जिसका हमलोग बहुत ही अच्छे से अप उपयोग करते हैं और हमें उसमें आसानी से लोन लेने में बहुत ही सुविधा पड़ता है क्योंकि यह हमारे घर के थोड़ा मतलब पास में भी है और यहाँ की सर्वे यूनियन बैंक की जो सर्विस है वह बहुत अच्छी है इसलिए हमें यहाँ लोन अच्छे से मिल जाता है